से जानुवारि जिगुजौ डाइनजिद' जिबा अक्ट'बर जिगुजौ डाइनजिडाइन थाम मार्च नै रोजा जिद' जिबा फेब्रुवारि जिगुजौ द'जिस्नि जिद' जिद' नबेम्बर जिगुजौ बाजिनै